हाँ जी बोलिए अभी सब बढ़िया है सर यहाँ है आ यही चिकनौटा से निकल रहे हैं अच्छा

तो पश्चरिया सुजालपुर से जाने में इधर ही हाँ तो बहुत हाँ तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं पातेपुर हो बहुत और पा महुआ हाजीपुर होते हुए पटना चलते हैं और पटना से फ़िर बसी में चले जाएँगे समस्तीपुर हाँ हाँ

होना ज़रूरी है

तो ऐसे हाँ यहाँ से हो जाएगा चिकनौटा से हो जाएगा

ठीक ठीक है तुम हाँ ठीक है ठीक है आइए ना हाँ आइए ठीक ठीक ठीक